अॼुकल्ह असां पंहिंजे ॿारनि खे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पाढ़ियूं पिया तंहिं करे हुते उहो इंग्लिश भाषा ई सिखनि था त असां माइटनि जी इहा कोशिशि रहणी खपे त असां ॿारनि सां घर में पूरी तरह सां सिंधी ॻाल्हायूं सिंधी खाधा ई उन्हनि खे खारायूं ऐं सिंधी असांजा रस्मो रवाज असांजी परंपराऊं असां कीअं सिंध में रहियासीं कीअं सिंधियुनि उते परेशानियूं ॾिठियूं कीअं विभाजन खां पोइ हू भारत में आहियां त इहे सभु ॻाल्हियूं असां असांजे ॿारनि खे ॿुधायूं ऐं सिंधी भाषा लाइ जेका असांजी मातृ भाषा आहे उन लाइ जागरुक कयूं ऐं उन्हनि सां सिंधी में ई ॻाल्हायूं